मैंने एक नेकलेस सेट खरीदा था दुकान पर जा कर लाइफ में पहली बार मैं दुकान से जा कर ख़ुद खरीदी इससे पहले तो मेरी मम्मी ही खरीदती थी और वही लाती थी मेरे लिए लेकिन ये नेकलेस सेट इतना अच्छा था कि मैं जहाँ भी पहन के जाती हुँ लोग बहुत तारीफ करते हैं कहते हैं कहाँ से ली हो अब कितने का है बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैं आज से दो महीने पहले खरीदी थी लेकिन अब भी अभी भी मैं कहीं भी पहनती हूँ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं ऐसे तो हमेशा मेरी मम्मी ही मेरे लिए कोई भी चीज खरीदती थी लेकिन ये मैं पहली बार जा के खुद से खरीदी और बहुत अच्छा लगता है जब मैं पहनती हूँ तो लोग बहुत तारीफ करते नहीं थकते हैं कहते हैं कि बहुत सुन्दर लग रहा है मुझे भी ऐसा दिलवा दो बता दो कहाँ से ली हो बहुत सुन्दर लगता है और यह सब सुन कर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरी चॉइस अच्छी है